अपनो सबके गाँवमे दुर्गा पूजा होइ छै जे आसिनमे होतै ताहिमे हम अपना गाँवके सब आदमी मिलिकऽ दुर्गा पूजा करै छै ओहिमे सब कोइ मिलिकऽ अपना अपना पइसा लगबै छिए पाइ लगबै छिए आओर अपन अपन समान दै छिए ओहिमे सब कोइ अपन मेहनत कऽ कऽ मूर्ति खरीदकऽ लबै छिए मूर्ति खरीदकऽ पण्डाल बनबाबै छिए जे पइसा हमनी सब जमा कएले छी ओहिसँ पण्डाल बनाकऽ ओहिमे मूर्तिके रखिकऽ मूर्ति के पूजा करै छिए मेला लगबाबै छिए जाहिमे बहुत बहुत दूर दूरके आदमी मेलो देखै अबै छै ताहिमे बहुत सारा आदमी अथिओ मेलामे अथी बिजनेसो अपन करि लै छै मुरही कचरीवला या ओ फुकनावला बहुत सारा टाइप ढङ्गके सब अपन बिजनेस करै जाइ छै हमसब ओहिमे मिलिकऽ अपन देखभाल कएली पूजा कएली जे नओ दिन तक पूजा होइ छै कलश स्थापन होइ छै ओहिमे सबके अथी लाइनमे खड़ा कराके सब किओ जाइ छै अथी पोखरिमे अपन जल भरिकऽ भगवानतर लबै छै